अगर समय अपने जीवन में योग का बात करू तो हमें अपने जीवन में योग प्रतिदिन ही करना चाहिए मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि मैंने योग को शौक के तौर पे कैसे अपनाया एक समय की बात है उस दौरान मैं अपने विद्यालय में पढ़ता था जिस समय मुझे अपने योग टीचर एवं जो हमारे योग शिक्षक थे उनसे भी मुझे योग के बारे में काफ़ी कुछ जाना एवं सीखने को मिला वह योग के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि योग करने से हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है हमारी बुद्धि में भी खासा इज़ाफ़ा होता है जिसके वजह से हमे योग रोज़ ही करना चाहिए जिस समय से ही मैं योग को रोज़ करते आ रहा हूँ और मेरा यह योग मेरे शौक में हमेशा ही बदल गया और मुझे इस योग के लिए प्रेरित भी मुझे उस अपने योग शिक्षक से ही प्राप्त होती है